مجھے پینٹنگز کرنے کا بہت شوق ہے اور ساتھ ہی یہ احساس بھی ہے کہ میری پینٹنگ دوسروں کو متأثر ضرور کرے گی کیوں کہ میں اپنی فیلنگس اور نیچرل سینسیز کا استعمال کرتی ہوں پینٹنگ کو اتارنے میں اس وجہ سے مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ میرے احساسات فیلنگس اور نیچرلیٹی کو ملا کر میری پینٹنگ کسی کو بھی بہت زیادہ متأثر کر سکتی ہے اور دوسروں پر اثرانداز ہونے کی قابلیت بھی رکھتی ہے